फिर हैलो हैलो ओह् अस ना मानसर घूमने आवा दे भला किस्ती हैन न किस्ती कोई चाहिदियां चार पंज चाहिदियां एह् कोई दस बांरा सारे अस ते अच्छा ते ओह् मेरी मम्मी पापा बी हैन ना भैन भ्रा बी हैन बच्चे बी हैन ना ते इक घंटे दे किन्ने पैसे अच्छा ते इत्थै होटल शोटल बी हैन अच्छा ते घूमने शूमने दी जगह बी घंटा लग्गी गै जंदा इत्थै मच्छियां होनियां अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ अस राती उप्पर रौहने गी आने क्योंकि फैमली बड़ी आवा दी ऐ होटल दे कमरे बी करने अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ